में इक साड़ी लेई ही थुआढ़ी हट्टी दा ते ओह् ना ओह्दे शैल निकली ओह् थोह्ड़ी ज्यादा गै शैल निकली थोह्ड़ी नेईं सिप्पियां सुप्पियां लग्गी दियां हियां जेह्ड़ियां उसी ओह् जरी शरी लग्गी दी ही जेह्ड़ी ते ओह् इ'यां मतलब कि शैल हियां ह्ट्टी नी ऐ इ'यां शैल निकली ते रंग बी नुआढ़ी इ'यां मतलब केईं साड़ियां होंदियां उंदा रंग ओह् जंदा उठी जां थोह्ड़ा फेंट जन होई जंदा धब्बे धब्बे पेई जंदे न ते ओह् नी होएआ उसी इ'यां मतलब कि शैल निकली सारें लोकें जिसी जिसी दस्सी में तो ओह् उ'नें सारियें मेरी स्हेलड़ियें बी बड़ी पसंद कीती ओह् ते शैल साड़ी लैती तूं कुड़े कोह्दी ह्ट्टिया दा लेई ऐ एह् इ'न्नी शैल साढ़ी ते में आक्खेआ में उं'दी ह्ट्टी दा लेई ऐ ते तुस बी लैएओ उत्थुंआ हून करवाचौथ आवा दी ते साड़ियां गै पाएओ फ्ही एह्दे बट्टै एह् बी सस्ती कन्नै बारै थ्होई गेई मिगी ते हून साढ़ै घर ब्याह् बी ऐ ते में सोचेआ चार साड़ियां होर लेई औगी ते ओह् पाऊ ओड़गी बिच्च बरियै दे ते में आक्खेआ चलो रियात करङन थोह्ड़ी असें तां चलो खरा होर लैओ गी कन्नै निकली शैल ना एह् जे में जियां बी पाई एह् ब्याह् बिच्च सारें गै बड़ी पसंद कीती ऐ जे रंग बड़ा सोह्ना एह्दा रंग बी शैल सोवर कलर हा न्हाड़ा ते सोबर सोबर मिगी इ'यां बी रंग बड़े पसिंद होंदे ते लाल गूड़े फिट्ट भैड़े डूमें आह्ले रंग एह् नी मिगी शैल लगदे हैन ते तां करियै में सोबर जेहा रंग लेआ हा महां दिक्खां पैह्ले एह् कनेही निकलदी ऐ ते फ्ही चलो में होर बी लैगी ते अज्जकल लाल पीले घट्ट गै लांदियां कुड़ियां